जेह्का एजूकेशन सिस्टम ऐ जम्मू च तां जेह्कियां मत जिन्नियां रिजरवेशनां ना मतलब कैटागिरी आह्ले लोक होंदे ते स्कालरशिप दियां स्कीमां होंदियां ते जैदा शा जैदा प्रोवाइड करने दी कोशिश करदे क्योंकि स्कूल औदियां एह् स्कीमां कालेज होई गेइयां हून कालेज लेबल उप्पर बी औदियां ना हून में पीजी कीती दी तां मिगी पता ऐ अ'ऊं जानदी कि मतलब जेह्की माइनरीटि होंदियां उंदे आस्तै बी औंदियां स्कालर शिप्पां होई गेइयां किसी बी टाइप दी कोई बी स्कालरशिप होई गेई सारें आस्तै अवेलेबल होंदी इवन कि जेह्के ग्रां आह्ले ऐरिया होंदे उत्थै अगर छेमीं सतमीं अठमीं च कोई फर्स्ट बी आए दा होऐ कलास च ते उस आस्तै स्पैशल इनाम बी पिच्छुआं भेजेआ जंदा मतलब कि गवर्नमैंट दी तरफ दा ऐजुकेशन सिस्टम दी तरफ दा ओह् इनाम दित्ता जंदा ता कि बच्चा मोटीवेट होऐ ते कन्नै आह्ले बच्चे बी मोटीवेट होन पढनें आस्तै ते स्टूडेंट गी पूरा स्पोट थ्होआ दा इवन के गवरनमैंट दी तरफ दा बी एह् हा जेह्का ऐजुकेशन सिस्टम ऐ जम्मू दा तां ओह् बी काफी अपने शा पूरा स्पोर्ट करने दी कोशिश करदे जेह्के रिजर्ब कैटागिरी न जेह्के बी ग्रां आह्ली साइड जेह्के बच्चे नेईं पढ़दे तां उ'नें बी घरै घरै सद्दियै मतलब के जि'यां हून पढाई एटथ धोड़ी फ्री ऐ तां उस स्हाबै कन्नै पूरा स्पोट नेईं थ्होंदा ते स्कालर शिप्पां बी सारें आस्तै अवेलेबल हैन मतलब माइनरिटी आस्तै जां रिजर्ब कैटागिरी आस्तै होई गेइयां अपलाई करी सकदे ओ स्कालर शिप्पां थ्होंदियां बी हैन तां ते ओह् उंदे आस्तै थोह्ड़ी हैल्पफुल हुंदी ऐ ऐजुकेशन गी लेइयै होई गेई जां फ्ही अपने ऐजुकेशन दे रिलेटड़ कोई बी चीज लैनी होऐ तां उ'नें गी थोह्ड़ा नेहा फायदा होई सकदा ऐ